मां तव्हांजे स्विगी ऐप मां हिकु पिज़्ज़ा ऑडर कयो हुओ जेको मूं वटि न पहुतो आहे पर मुंहिंजे ऐप में तव्हांजो वटि मां जेको ऑडर कयो आहे उहो डिलीवर थो ॾेखारे ऐं इहा ख़राबी पहिले बि तव्हां खां थी चुकी आहे त महिरबानी करे तव्हां खां मुंहिंजो इहो निवेदन आहे तव्हांजे ऐप में इहा गड़बड़ी आहे इहा तव्हां इन ऐप खे सही कयो ऐं तव्हांजो पिज़्ज़ा मूं वटि न पहुतो आहे महिरबानी करे उहो हिन में चैक कयो ताकी इहो पिज़्ज़ा मूं वटि पहुचे ऐं तव्हांजी ऐप में जेका ख़राबी आहे तव्हां सां विनम्र निवेदन आहे की हिन ऐप खे सही कयो ऐं न त मजबूरीअ में मूंखे अगली बार खां ॿी ऐप मां ऑडर करिणो पवंदो इन ई करे इन जो समस्या जो समाधानु कढो